सरकारी हास्पिटल में हम हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ अच्छी सुविधा नहीं मिलती है हास्पिटल में साफ सफाई नहीं रहता है डाक्टर डाक्टर लोग भी अच्छे से इलाज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं समय से डाक्टर लोग बैठते ही नहीं हैं न हम लोग का समय से इलाज़ हो पाता है इसलिए हम लोग प्राइवेट हास्पिटल में जाते हैं प्राइवेट हास्पिटल में साफ सफाई तो रहता है इलाज़ भी समय समय से हो जाता है पर पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है एक हमारी लड़की थी उसके पेट में पत्थरी था उसको मैं सरकारी हास्पिटल में लेकर के गई वहाँ कोई सुविधा ही नहीं था डाक्टर लोग उसका अच्छा से देखे रेख नहीं कर रहे थे

मैं वापस घर आई फिर एम्बुलेंस को फोन की हास्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंसे नहीं मिला था समय से ओए आ ही नहीं पा रहा था तो मैं प्राइवेट अपना साधन की और उसी से प्राइवेट हास्पिट हास्पिटल में लेकर के मैं गई गरीब आदमी हूँ इलाज़ तो प्राइवेट हास्पिटल में हो गया पर पैसा बहुत ज़्यादा लग गया मैं किसी तरह से अपनी बच्ची का इलाज़ कराई मैं गरीब आदमी हूँ पैसे का व्यवस्था करने में मुझे बहुत परिश्रम करना परा कैसो कैसो तो मैं अपने बच्ची का इलाज़ करवा ली बच्ची ठीक हो गई जब हम लोग एम्बुलेंस के फोन लगाते हैं तो एम्बुलेंश आने में कम से कम आधा घंटा एक घंटे का समय लगा देते हैं अब इसलिए हम लोग को प्राइवेट साधन से हास्पिटल में जाना पड़ता है और जाकर के अगर सरकारी में अच्छे से देख रेख नहीं हो पाता है तो हमलोग प्राइवेट में जाते हैं प्राइवेट में जाते हैं किसी तरह से हम लोग अपना इलाज़ कराते हैं पैसा नहीं रहता है तो फिर हम लोग परेसान हो जाते हैं जब सरकारी में अच्छे से देख रेख नहीं हो पाएगा तो प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा जब भी हम लोग का तबियत खराब होता तो पहले तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी में ही जाते हैं लेकिन सरकारी में अच्छे से देख रेख नहीं हो पाता है और गंदगी भी बहुत जाता रहती है सफाई भी नहीं रहता है

क्या करें हार करके हम लोग को प्राइवेट में जाना पड़ता है हम लोग गाँव में अपन कृषि में काम करते हैं गृहस्थी लाइन में तो हम लोग के पास पैसा कहाँ से उतना समय से हो पाएगा कैसे कैसे तो हम लोग अपना इलाज़ करवाते हैं

इलाज़ बच्चों का और घर में किसी का भी तबियत खराब हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं